मां तव्हांखे अॼु सूमर जी चौमासे जी कथा ॿुधायां थी हिन विर्त जे बारे में असांखे इहा ख़बर आहे त हिक ॾींहुं शिव पार्वती पाण में चौपड़ रांदि खेॾे रहिया हुआ उन में माता पार्वती माता खटे पई ऐं शिव भॻवानु हाराइनि पिया इहा ॻाल्हि सची हुई पर उनखे शिव भॻवानु सम्झ में ॻाल्हि न पई अचे त हर हर गणपति भॻवानु चवनि पिया त माता खटियो ऐं पिता हारायो त भॻवान खे शिव भॻवान खे गुसो अची वियो इन करे उनखे श्राप ॾिनईं त तोखे कोढ़ु निकिरंदो जंहिं करे उहो बनु में भिटिकंदो भिटिकंदो माउ खां विछिड़जी वियो ऐं ॿिए हंधु वञी किथे पहुतो हिन खां पोइ इनजी माउ कंहिंखां सूमर जो विर्तु पुछी करे चयाईं मुंहिंजी इच्छा कीअं पूरी थींदी मुंहिंजो पुटु मूंखे कीअं वापसि मिलंदो त हिन खे चौमासे जो विर्तु कंहिं ॿुधायो सोरहं सूमर रखंदीअ त तोखे तुंहिंजो पुटु वापसि मिलंदो हिन सोरहं सूमर रखिया ऐं इनखे पंहिंजो पुटु वापसि मिलियो ॿिए दफ़े वरी उन राजा जी राणी हुई राणीअ चयो त मूंखे सूमर जो विर्तु अॼु रखियो आहे त राजा हुनखे चयो त मूंखे विसरी वियो अॼु मोकिलाउ आहे उनजो राणीअ छा कयो उहो सभु परसाद जा गाॾा भराए करे राजा वटि मोकिलिया राजा ब्राह्मण खे घुराए करे पुछियो असांखे छा छा करणो आहे त राजा ब्राह्मण चयांइसि राजा इहे त जाम वॾो वधीक परसादु आहे असां में इनखे परसादु पंहिंजे हिसाब सां माना चारि किलो अटो चारि किलो सवा किलो गिहु सवा किलो ॻुड़ उनमां असांखे लॾूं चारि ठाहिणा आहिनि या चूरी ठाहिणी आहे त राजा ब्राहमण जे चवण जे मूजिबि ओतिरे अंदाज सां विर्त जी चूरी ठाराए करे विर्तु छोड़ियो उन ॾींहुं विर्त ॾींहुं उन चूरीअ खां सवाइ ॿियो कुझु न खाइणो आहे या थोरो फलु खाइणो आहे जेको परसाद जो मिले उहो फलु खाइणो आहे राजा राजा जी राणी खे ख़बरु पई त मां वधीक कयो आहे त उनखे भॻवान उनखे ॾुख ॾिना ऐं चयाइंसि तूं हितां तूं हितां निकिरी वञु राजा खे गुसो लॻो इनखे चयाइंसि मुंहिंजे घर मां निकिरु राजा घर मां राणी घर मां निकिरी हली वई निकिरी हली वई त रस्ते ते जिते बि अचे पई हुनजे पवण जे करे सभु अपशगुन पिया थियनि त राणीअ खे केरु हुते वेह वेहणु न पियो ॾे बाग में आई त बागु सुकी वियो नदीअ वटां लंघी त नदी सुकी वई पोइ जीअं ई अॻियां उनजे शींहु आयो त शींहु गजगोड़ करे चुपि थी पथरु थी वियो तंहिंखां पोइ राणी मंदर जे वटि आई हुते जोॻी वेठो हुओ ऐं हीअ विचारी ॾाढो रोए पई जोगीअ हिनखे दुखी ॾिसी करे पंहिंजी धर्म जी धीअ कयो उनखां पोइ हुते माण्हू रोज़ु सूमर जे ॾींहं ते अचणु लॻा विर्तु रखणु लॻा चौमासे जा विर्त हुआ हुते पाण पाणी चाढ़णु लॻा शिव भॻवान ते बेल चाढ़णु लॻा पूरे साल खां पोइ जॾहिं चौमासो आयो लास्ट ॾींहुं मोकिलाउ थियो त राणी पुछणु लॻी त ही छा करे रहिया आहियो राणीअ चयो राजा हुन चयो ब्राह्मण चयो त ही चौमासे विर्त जो मोकिलाउ आहे त हिनखे बि उहा ॻाल्हि यादि पई त मां इहे हिनखे मुंहिंजे निरादरु करे परसादु घटि वधीक करणु करे मूंखे इहा सजा मिली आहे तंहिं करे इहो परसादु उन हिसाब सां विर्त जे हिसाब सां ठाहे करे पंहिंजो हुते मोकिलाउ कयो होॾां राजा जे सुपिने में आयो त पंहिंजीअ राणीअ खे तूं घर वापसि वठी अचु राणीअ खे पंहिंजो वज़ीर वठण आयो वज़ीर वठण आयो त राणीअ चयाइंसि मां पहिरों पंहिंजा इहे जेके अॻुणी नुक़सान पंहिंजा कया आहिनि उहे नुक़सान पंहिंजा पूरा करियां तंहिंखां पोइ मां राजा वटि हलंदमि राणी पंहिंजे पिता धर्म पिता खां मोकिलाए करे हली ऐं रस्ते ते जंहिं मथां नदी सुकी वई हुते पाणीअ जो छंडो हयाईं नदी वहणु लॻी शींहु गजगोड़ करे अॻियां भॼी वियो ऐं बाग सावा थी विया इहो सभु ॾिसी करे सभई ख़ुशि थिया राणीअ खे अची पंहिंजे अॻियां जॻहि ॾिनी हिते वेहो हिते वेहो होॾां राजा जो राजा जा मंत्री राणीअ खे वठी पंहिंजे घर आया राणी राजा जे महिलात चौधारी वाधायूं भरी वई ख़ुशी भरी वई अॼु राणी पंहिंजे दरबार में पंहिंजे घर में वापसि आई आहे जंहिं करे सभई ख़ुशि थियणु लॻा ऐं राणी बि ख़ुशि थी वई पंहिंजे घर राज ॿाज सां पूरो करणु लॻी